सुपौलमे परिवहनके संचार बहुत अच्छा तरिकासँ होइत अछि हमरा मतलब सुपौलमे सड़क बहुत अच्छा बनल अछि जाहि कारण हमसभ ट्रेन टेम्पू बस ई सभके बहुत अच्छा तरिकासँ यूज कऽ सकैत छी बहुत अच्छा तरिकासँ चलैया ई सभ आओर हमरासभके परिवहन मतलब एतना अच्छा छै कि कतौ दोसरा जगह से भी कोइ आदमी आबै छथिन तऽ हुनको सभक सड़क मार्गमे कोनो तरहक दिक्कत नहि छै परिवहन लऽ कऽ इम्हर मतलब साइकिल मोटरसाइकिल बस ट्रेन इत्यादि सभकिछु के ब्यबस्था अछि सुपौलमे आ जतऽ तक हवाइ अड्डा के बात छै तऽ हवाइ अड्डा सुपौलमे अछि लेकिन ओ किछु जायदे बिकास नहि कर सकलै जाइ वजहसँ हवाइ अड्डा हमसभ मतलब यूज नहि कऽ पबै छियै आ सुपौलक जे छै से ट्रेन के हमसभ जेना यूज करै छियै कतौ जादा दूर जाइ मे जेना सुपौलसँ दरभङ्गा मधेपुरा सहरसा पटना इम्हर सभ जाइ लए हमसभ ट्रेने यूज करै छी आओर जेना पहिलुका जमाना मे तऽ साइकिल रिक्सा रहैत छलै तऽ बहुत आदमी ओहूसँ ट्रेवल करैत रहै आब तऽ ओ साइकिल रिक्सा छल नहि तऽ हमरा सभक एकटा बैट्री रिक्सा आबि गेल छल जाहिसँ हमसभ ओ मतलब ट्रेवल करै छी आओर बहुत अच्छा ट्रेवल कऽ पाबै छी ई सभसँ